میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں اس میں سے ایک کتاب فارسی کی کتاب ہے نام تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے فی الحال تو بس ہاں اس کی ایک کہانی میرے ذہن میں ہے جس نے مجھے بہت ہنسایا بھی ہے اور بہت زیادہ لطیفے کی کتاب تھی وہ وہ وہ میں نے ابتدائی سال میں جب میں نے اپنی پرھائی کری تھی جب میں نے وہ کتاب پڑھی تھی تو اس کا جو کصہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی کسی لکھوانے والے کے پاس جاتا ہے ان سے کہتا ہے کہ حضرت مجھے ایسے ایسے لکھوانا ہے تو انہوں نے کہا تھا جی میں لکھ تو دوں گا مگر فر جو ہے مجھے تمہیں لے جانا پڑے گا اپنے ساتھ کیونکہ میں جو لکھتا ہوں میں ہی پرھ سکتا ہوں کوئی اور نہیں پڑھ سکتا اس ٹائپ کا چٹکو چٹکلا تھا یعنی اپنی رائٹنگ کی وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا تو یہ بڑی ہنسی آئی تھی مجھے تو یہ چٹکلا تا اور وہ میں نے بہت سال پہلے فارسی کی کتاب میں پڑھا تھا